हाँ आप किसान हैं अच्छा हमको अभी आलू लेना है ठीक है क्या रेट रेट क्या दीजिएगा चौदह सौ हमारे यहाँ तेरह सौ पचास रुपया में दे रहा है अच्छा

गेहूँ है गेहूँ गेहूँ क्या रेट दीजिएगा नहीं एक सौ रुपया ज़्यादा है गेहूँ का रेट टूट गया है छब्बीस सौ है अच्छा अच्छा अच्छा अपने यहाँ मटर भी मिलता है क्या हाँ वह क्या रेट है अच्छा यह तो ठीक है रेट तो ठीक है मकई भी मिलेगा मकई पीला हाँ पीला मकई लेना है हाँ हम दे ये क्या रेट अच्छा ठीक है इसका रेट तो ठीक है सब्ज़ी सब भी मिलता है और और सब्ज़ी सब भी

हाँ गोभी बैंगन गोभी फूलगोभी उसका रेट अच्छा ठीक है और गाजर मिलेगा अभी तो गाजर का भी सीजन है अच्छा ठीक है और चुकुंदर लगाए हैं कि नहीं तो अभी तक तैयार नहीं हुआ होगा चुकंदर का रेट तो है ठीक ठाक

अच्छा और सब्ज़ी में क्या सब है आपके पास

ना हाँ हम व्यापारी आदमी हैं तो हमको खाने पीने के लिए थोड़ा सा तो ये कद्दू ले लेंगे